मुझे कबूतर देखना बहुत पसंद हैं कबूतर जब आते हैं और दाना चुगते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कबूतर हमारे यहाँ घर के बाहर जब हम दाना फेंकते हैं तो बहुत सारे कबूतर उड़ के चले आते हैं उनको दाना खाते देख मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे उनको खाना खिलाना भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं दाना फेकता हूँ तो बहुत सारे कबूतर वहाँ झुंड लगा के आ जाते हैं और वो कबू कबूतर दाना खाना स्टार्ट कर देते हैं ओर मुझे तोता भी बहुत पसंद है जब तोता गाली बकता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जो बोलूँ उसका वो रिपीट कर नाम दोबारा जब दोहराता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे उल्लू भी बहुत पसंद हैं उल्लू मेरे को रात को जब वो निकलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगते हैं जब वो मुझे दूर से घूरता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता हैं उल्लू को मैंने रात को कई बार देखा है उसके जो पंख रहते हें वो बहुत अच्छे रहते हें और जो अपनी गर्दन पूरी थ्री सिक्स्टी ऐंगल में घुमा देता है वो भी मुझे बहुत पसंद हैं और चमगादड़ को रात को उल्टा लटकते देखना वो भी बहुत अच्छा लगता है जो चमगादड़ के जो लाल आँखे हैं वो भी मुझे बहुत पसंद आती हैं कभी कभी उनसे डर भी लगता है लेकिन वो बहुत अच्छा दखते हैं और मुझे मोर सबसे ज़्यादा पसंद है वह उसकी सुरीली अवाज जो गूँजती है तब मुझे बहुत उसका पसंद आता है और मुझे बाज सबसे ज़्यादा पसंद हैं जब बाज जिस तरह आसमान में सबसे ऊपर उड़ता है वह देखना बहुत पसंद है बाज की जो नज़रें रहती हैं वो इतनी अच्छी रहती हैं कि उनको देख देख के निहारने का मन करता है और मुझे बत्तख भी बहुत पसंद है जब वो पानी में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तैरती है तो बहुत अच्छा लगता है उनको दूर से देखने में बिल्कुल वे एक नाव की तरह दिखती है लेकिन और वो उसकी आवाज भी बहुत सुरीली होती जब वो बक बक कहती है तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे और मुझे छोटी छोटी चिड़िया स्पैरो जो घर के बाहर रहती हैं वो भी मुझे बहुत पसंद हैं पसंद है उनको भी देखना बहुत पसंद है उनका घोंसला देखना पसंद है उनकी आदतें जानना मुझे बहुत पसंद है हैं उनकी हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है चिड़ियों के जो रंग बिरंगे पंख रेहते हैं वह मुझे देखना बहुत पसंद है उनके घोंसले बनाने का तरीका उनको खाना लेके आके बच्चों को खिलाना वो भी मुझे बहुत पसंद है चिड़ियों की मुझे बहुत सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं चिड़ियों के बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है